हाँ हम भारत की राजनीति और राजनीतिक दलों के बारे में एक सकारात्मक सोच रखते हैं क्यूंकि भारत की राजनीति और राजनीतिक दल हमारे यहाँ के राजनीतिक रूप से सरकार को चलाते हैं और हमें एक आगे बढ़ने का दिशा निर्देश देते हैं एक लोकतंत्र के रूप में हम भारत के बारे में पसंद और नापसंद राजनीति और राजनीतिक दलों को करते हैं क्योंकि राजनीति के माध्यम से ही राजनीतिक दलों का निर्माण होता है और राजनीतिक दल जब भी हमारे देश में अपनी पार्टी की सरकार बनाते हैं तो वो कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं हमारे पसंदीदा राजनीतिक नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं क्योंकि वो देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक हैं और वो देश को भली भाँती चला भी रहे हैं क्योंकि हमारे सारे देश का उनकी ओर रुझान है और वो एक नेता होने के साथ साथ बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और वो विभिन्न देशों में जहाँ भी जाते हैं हमारे भारत की राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक रूप पर एक अलग पहचान बनाते हैं यदि मुझे उनसे मिलने का मौका मिले तो मैं उनसे हमारे भारत में होने वाले राजनीतिक दलों में राजनीतिक दलों में होने वाले विभिन्न प्रकार के दंगों और जो घटिया मामले होते हैं उनके बारे में पूछूँगा कि क्या ये बंद हो सकते हैं या नहीं